जे में अपनी गै गल्ल करी लै ते में जेह्ड़ी पेंटिंग ऐ आर्ट जेह्ड़ा ऐ ओह् शुरू कीता ऐ सौरी टू से बलाक जेह्ड़ा ऐ ओह् दिक्खियै ओह् युट्यूब पर जेह्ड़े है न बलाक्स जेह्ड़े हैन पांदा हा अपने यूट्यूब चैनल उप्पर ते ओह्दे कोला दिक्खियै दिक्खियै जेह्ड़ा ऐ आर्ट एण्ड क्राफट जेह्ड़ा ऐ ओह् जेह्ड़ा ऐ शुरु कित्ता ते यूट्यूब चैनल च में फालो कीते दे हैन जान जीन पाना जेह्ड़ा ऐ स्टूडेंट दी इक आर्टिस्ट ऐ बहुत गै बड़ी मश्हूर आर्टिस्ट ऐ न ओह्दी जेह्ड़ियां पेंटिंग्स न ओह् बहुत गे शैल चंगियां पोंटिंगस न बहुत गै जेह्ड़ी सोच ऐ बिचार ओह् जेह्ड़े हैन मिगी ऐसा लगदा हैन जेह्ड़ा ऐ कि मेरे जेह्ड़े हैन बिचार थोह्ड़े मैच करदे हैन ते उस करियै ओह्दी क्हानी ओह्दी बयुटी बड़ा गे प्यारा जेह्ड़ा बतन ऐ ओह् दिक्खने गी मिलदा ऐ नोर्दनस लाईफ दिक्खने गी मिलदी ऐ ओहदे करियै में ओह्दा बी चैनल जेह्ड़ा ऐ ओह् सब्सक्राइब कीते दा ऐ और बी बड़े सारे चैनल सब्सक्राइब कीते दे जिं'दे में नांऽ में आक्खी नी सकनी ऐ में कोई सौ क चैनल सब्सक्राइब कीते दा होए यूट्यूब पर ओह्दे चां मिगी लगदा कि नां नां करदे होई बी सत्तर चैनल जेह्ड़े हैन ओह् आर्ट ते कन्नै क्राफ्ट आह्ले चैनल होने जेह्ड़े में सब्सक्राइब कीते दे हैन ते हां जी में जरूर सोशलमीडिया पलैटफार्म ऐ जे बहुत गै जैदा मदद करदा ऐ लोकें गी ऐ एह् आर्ट एण्ड क्राफ्ट सिक्खने दा अगगै बधने दा लाईफ च